हाणे कंहिंखे रोटी ठाहिण में इनखे रुची आहे त इन लाइ त इलाही स्कूल इलाही संस्थान आहिनि जीअं की पाण ॾिसणु वञू त हाणे त अॼुकल्ह घर घर में माईयूं रोटियूं सेखारींदियूं आहिनि के कुझु बि आइटमूं सिखारींंदियूं आहिनि कुकिंग क्लास खोले वेठियूं आहिनि ले कुकिंग क्लासनि में बि वञी करे बि सभु पंहिंजे हिसाब सां नयूं नयूं वेराइटियूं थींदियूं आहिनि पनीर जी भाॼियूं थींदियूं आहिनि सम्झि कंहिंखे केक में रस आहे त उह केक सिखी सघे तो मिठाइयूं कोकियूं दाल पकवान इलाही जाम वेराइटियूं आहिनि सिखणु लाइ कुकिंग में त जेतिरो ॾिस न ओतिरो घटि आहे सुबुह खां वठी राति थी वेंदी पर अञां मेनू ख़तम कोन थींदा एतिरो कुकिंग में सिखण जो आहे त उनमें उहो लोग सभु सिखारियो आहिनि के केतिरो ठाहिणो कीअं ठाहिणो कंहिंजी केतिरी क्वालिटी विझणी केतिरी क्वांटिटी विझणी त इनसां छा हिकदमि परफेक्ट थियण अॼुकल्ह टी वी में मास्टर शेफ में सभु ॾेखारींदा आहिनि के भई कीअं कीअं ठाहिणो कहिड़ी प्रोडक्ट यूज़ करणियूं आहिनि केतिरो सामान पइणो आहे अने कंहिंजो कहिड़ो डेकोरेशन करिणो आहे जंहिंसां प्लेट हिकदमि ज़बरदस्तु लॻे प्लेट ॾिसी करे माण्हू चवनि की असां भई ईअ खाऊं अहिड़ो सभु इन क्लासिसनि में सभु सेखारींदा आहिनि स्कूलुनि में सभु सेखारींदा आहिनि जंहिंसां मन कोई बि आइटम ठहे थी ठही करे न प्रेसेंट थिए थी अप टू डेट छा सामग्री लॻंदी छा कीअं थींदो कीअं रेडी थींदो अने कीअं प्रेसेंट कयबो उहो सब इन स्कूलुनि में सिखारंदा वेंदा आहिनि